असां ॿ ॼणा दोस्त गाॾीअ ते मेथेरान पिया वञू मेथेरान वेंदे वेंदे उते असां पर विचु में ई असांजी गाॾीअ जो टायर पंचर थी वियो टायर पंचर थी वियो पोइ त पासे में ई हुओ थोरो हिकु किलोमीटर दूरि टायर वारो मिलियो उन असांखे टायर चेंज करे विझी ॾिनईं पोइ असां अॻियां वधियासीं त पर विच में बरिसात पइजी वई बरसात जे करे असांखे बिहणो पयो असां घणा पोइ असां गाॾी खणी निकितासीं त अॻियां हलंदे हलंदे ख़ुदि मज़ा कयासीं थोरा घणा मस्तु नज़ारा ॾिठा पोइ हली खॾा खूॿर वारो रस्तो अची वियो रस्ते जे करे असां ॾेढ ॿ कलाक हिन में ई हली वियो पोइ असां मथे वॉटरफॉल ते बि पहुची वियासीं बाइक राइडिंग कईसीं मथे वियासीं त सुठे नमूने इलाही घणा ई माण्हू गॾु असां सा हुया अलॻि अलॻि अलॻि अलॻि माण्हूं आया मिलिया अलॻि अलॻि ज़ाति जा माण्हूं मिलन पिया असांखे बाइक राइडिंग करे ॾेखारनि पिया असां बि हुन में असां गॾु घुली मिली मथे पहुतासीं मथे पहुचण खां पोइ असां वरी हेठि अची वियासीं